میرے علاقے سے سفر کرنے کا باہر جانے کے لیے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاڑیاں نہیں ملتی ہیں جلدی سے بس نہیں ملتے ہیں بہت سا کھڑے رہنا پڑتا ہے باہر جا کر ٹرینیں نہیں ملتی ہیں اور جب ملتی بھی ہے تو راستے اتنے خراب ہے کہ وہ جلدی سے جا بھی نہیں پاتے ہیں اس کے لیے میرے علاقے سے سفر کرنا باہر جانے کے لیے بہت سی پریشانیاں ہیں